जि'यां कि तुसें पुच्छे दा ऐ कि बच्चे जेह्ड़े न ओह् फ्री टैम च केह् करदे न इंन्टरटेंन करने आस्तै अज कल दे बच्चे भाई टी वी नी छडदे ऐ ते फोन नी छडदे टी वी दे बिच्च ओह् यू टयूव दिक्खना ओह् डोरेमोन दिक्खना अहें पता नी केह्ड़े केह्ड़े कार्टून दिखदे न बैठियै ते बच्चे जेह्ड़े नै ओह् फोन्ना बिच्च लग्गी रौंह्दे नै अजकल फोने बिच्च गेमां खेलदे हैं फिल्मां दिखदे फोना बिच्च यू टयूव नी छडदे ओह् इंस्टाग्राम चलाई चलाई बच्चें ने अज कल आईडियां बनाई लेदियां इंस्टाग्राम उप्पर ओह् खेलदे खेलना केह् पैह्लैं पैह्लैं बच्चे खेलदे होंदे हे ते इ'यां बाह्र खेलदे हे अजकल नी खेलदे लभदे पर कुछ बच्चे अज तक बी हैन नै जेह्ड़े खेलदे नै इन्टरटेंन आस्तै अपनै जिल्लै स्कूलैं छुट्टी होई जंदी ऐ ते उसलै कुछ बच्चे ब्हांटे खे्लदे नै गुल्ली डंडा खेलदे ते बैट बॉल बी खेलदे नै कैंरम बोड़ खेलदे बच्चे ते उदे बाद च कुछ जेह्ड़े न ओह् बड़े इ'यां शकीन ऐं घूमने फिरने दे घूमने फिरने दे बिच्च रौंह्दे नै ओह् ते जां मा प्यो कन्नै विडियो बनांदे रौंह्दे इन्सटॉग्राम रील्लां फेसबुक चलांदे रौंह्दे नै बच्चे ते पैह्लैं पैह्लैं बड़ा किश होंदा हा निक्के निक्के बच्चे जिल्लै खेलदे हे बाह्र जाइयै अपना ग्रुप बने दा होंदा हा उं'दे कन्नै जाइयै खेलदे हे ते खेलनै च उ'नैं केह् करना कि इक ग्रुप बी बनी रौंह्दा हा आपस च प्यार बनी रौंह्दा हा अजकल ओह् चीज़ां खत्म होई गेदियां नै ते किन्ना गै कोई खेलग बच्चे की पैह्लै केह् करदे हे कि बच्चे खेलदे हे बाह्र जि'यां बैट बॉल खेलना सारे कट्ठे होईयै खेलना ते इ'यां प्रेम भाव बनी रौंह्दा हा उं'दा आपस च अज कल ओह् चीज़ रेह्दी गै नी ऐ अज कल ओह् चीज़ां खत्म होई गेदियां अज कल फोन ते इन्स्टॉग्राम फोन उप्पर ध्यान बड़ा ऐ बच्चें दा फोन पान चलांदे रौंह्दे नै ते किन्ना गै अजकल ओह् चीज़ां रेह्दियां नी मा प्यो कोल बी इन्ना टाईम नी ऐ बच्चे गी दिक्खने आस्तै कि ओह् केह् करा दे नै केह् नेईं करादे मां प्यो अपने फोन च रौह्दे बिज़ी ते बच्चे बी फिर फोने आह्ली साइड गै ध्यान जंदा जादा ते किन्ना फोन चलाई चलाई चलाई टी वी दिक्खना यू टयूव दिक्खन बेही जाना पूरा पूरा दिन पूरू परू ध्याढ़ी छट्टी आह्ले दिन फोन गै दिखदे रौह्ना यू टयूव दिखदे रौह्ना ते यू टयूव च टी वी दिखदे रौह्ना फिल्मां रौह्ना कार्टून दिखदे रौंह्दे बेहियै डोरेमोन दिखदे पोकेमोन दिखदे हैं ते एह् सब चीज़ां जेह्ड़ियां न ओह् बच्चे फ्री टैम च करदे नै ते अज कल होर होर ते खेलदे खूलदे ते हैं नी हैंन कुसा कन्नै निक्के निक्के बच्चें दी गै अज कल लगदी नी ऐ पैह्लैं पैह्लैं बच्चे करदे होंदे हे होर बी बड़ी सारी चीजां खेलदे हे लूड्डो खेलदे हे कैरम बोर्ड खेलदे हे सारे कट्ठे होइयै जां पोइमां सनांदे हे पोइमां सनानियां जां कुछ गाने गूनें सनाई ओड़ने ते जां कोई फंक्शन फुंक्शन च चली जंदे हे ते फंक्शन च बी किन्ना गै ओह इक दुए गी बच्चे बलांदे न अजकल ओह्कड़ा टैम नी रेह्दा ऐ भला बच्चे इक दुऐ कन्नै रली मिलियै रौह्न अजकल नी रेह् दा ओह्कड़ा टैम ते हून असें दिक्खेआ जाए ते कि एन्टरटेंन आस्तै होर केह् गै करी सकदे न ओह् हैं कुछ बच्चे जेह्ड़े न ओह् केह् करदे कि अपना आर्ट अपना टैलेंट जेह्ड़ा उसी प्रमोट करदे न कुछ बच्चे पेंटिगां करदे फ्री टैम च बैठीयै कुछ डान्स कलास जंदे डान्स सिखदे निक्के निक्के बच्चे अजकल सिंगर बने दे डान्सर बने दे कुछ अपने लोकल जेह्ड़ा ओह् ऐ लोकल अपना टैंलंट ऐ उसी बी परमोट करदे न अपने बिच जेह्ड़ उं'दे कवालटिस न उसी बी परमोट करदे बच्चे सिखदे नै जां कुछ बच्चे ओह्बी इक एन्टरटेंनमैंट गेै होआ खेलदे न ते जां कुछ सिखदे न डान्स क्लासां चली जंदे सिक्खन ते सिंगर बनन चली जंदे उह्दी परैक्टिस करदे कुछ लोग पेंटिग सिखदे पेंटिग करना जादा पसंद करदे कुछ अपने मां प्यो कन्नै टाईम अपना व्यतीत करदे न बच्चे ते मां प्यो कन्नै बी बड़ी मदद कराई ओड़दे न घर कुछ कम्म काज़ करने च ओह् बड़ी हैल्प करांदे न अपने ते जां फिर कुछ बच्चे जेह्ड़े नै ते ओह् इयां बड़ेे सुस्त रौंह्दे नै कुछ नी करदे हे ओह् बड़े सुस्त रौंह्दे नै उनें केह् एन्टरटेनमैंट करना कुछ बच्चें दा जेह्ड़ा स्भाऽ ऐ ओह् नेईं ऐ अक लाईक कि ओह् अपना कोई अपना एन्टरटेनमैंट करै

ते होर अपना टैलंट केह्ड़ा केह्ड़ा बड़ा करी सकदे न ओह् परमोट बड़ा जेह्ड़ी उं'दे अन्दर जेह्ड़ियां खामियां न ओ्ह् पेरैंटस उनेंई कढदे बच्चें गी सखांदे चीज़ां होर होर चीज़ां सखांदे रौंह्दे न ते अ कल दे बच्चे तेज़ न अपना टाईम जेह्ड़ा ऐ ओह् स्पैंड करी लैंदे नै अपना फ्री टाईम जेह्ड़ा ऐ फोने कोला गै खलासी नेंई छडोंदी ऐ उं'दी बच्चें दी ते होर केह् उ'नैं करना ऐ ते अस इ'यै कैह्ना चाह्ने आं कि बच्चें अपना जेह्ड़ा फ्री टाईम ऐ ओह् कुछ कुछ चीजां सिक्खने बिच्च करना चाहिदा जां कोई पढ़ाई पढ़ूई दे मामले बिच्च कुछ ऐक्सट्रा चीज़ां जेह्ड़ियां ओह् सिक्खनियां चाही दियां नै अपने देश दे बारे च अपने डिस्टिक दे बारे च जां फिर अपने जेह्ड़ा लोकल टैलेंट ऐ उध्दर दा ओह् अपने बच्चें बिच्च पाना चाहिदा ऐ ताकि बच्चे बी अग्गै ओह् सिक्खन ओह्दे बिच्च खुश रौह्न ते एह् गाना बज़ाना बी करदे नै बच्चे बड़े जि'यां ओह् बैसे ते बच्चे अपना जेह्ड़ा ओह् ऐ टाईम अपना स्पैंड करी लैंदे नै उनेंगी कोई जरूरत नी पौंदी कोई टैंन्शन नी होंदी ऐ निक्के बच्चे जेह्ड़े न ओह् टैंशन फ्री रेहियै कोई बी कम्म करियै अपना एन्टरटेनमैंट करदे ऐ कुछ जेह्ड़े ऐ ओह् खाने पीने च बिज़ी रौंह्दे नै खाई पीऐ उनें एह् ऐ कि मां प्यो जेह्ड़े न ओह् उनेंगी खलाई पकाइयै ते कम्म मकाई ओड़न कुछ खाने आह्ले पास्से ध्यान रौंह्दा बच्चें दा ते अस इयै आक्खना चाह्ने ऐं कि बच्चे जेह्ड़े ऐ ओह् कुछ बच्चे जेह्ड़े दिक्खेआ जाए ते अपना टाईम इयां कढदे न खेलने च डांस करने च नच्चने नुच्चने च ते कुछ बच्चे जेह्ड़े ओह् टीवी दिखदे न टीवी बिच्च एन्टरटेनमैंट करदे रील्लां रूल्लां बनांदे अजकल आईडियां बच्चें बनाई लेदियां अनियां इंस्टॉग्राम दियां फेसबुक आईडियां बनाई लेदियां ते उनें केह् ऐ कि बच्चे अपना एन्टरटेनमैंट करी लैंदे नै उनेंगी कोई परवाह् नी होंदी ऐ ओह् कोई परेशानी नी उनेंई आंदी ऐ ते खुश जेह्ड़े न ओह् सेई रौंह्दे सुत्ते रौंह्दे ऐं उ'नेंगी सौना खाना पीना बड़ा पसंद ऐ ते बाकी होर एन्टरटेनमैंट केह् करना कुछ बच्चे कुछ होर चीजां पेंटिगां बनांदे नै सिखदे न ओह् उ'नेंगी बड़ा जादा पसंद ऐ है कुछ वॉक करन जंदे बाह्र खेलन जंदे कुछ झूले लैंदे बाह्र पार्कें बिच्च जाइयै ते उध्दर झूले झाल्ले लैंदे खेलदे खूलदे नै हैं बैट बॉल खेलन लगी पौंदा बच्चे ते बस इस्सै तरीके कन्नै अपना जेह्ड़ा ओह् ऐ एन्टरटेनमैंट जेह्ड़ा करी लैंदे न